रोटी करण जो मुंहिंजो शौक़ु सभिनि खां वॾो शौक़ु आहे छा करे मूंखे रोटी करणु ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजी मम्मी का मुंहिंजो परिवारु उहो रोटी करणु में मूंखे मदद बि कंदो आहे इन्हनि जी वॾी भुमिका मुंहिंजे घोटु पकाइण में रोटी करण में छा करे रोटी उन लाइ मुंहिंजी मम्मी ऐं मुंहिंजी भेणु मूंखे प्रेरणा ॾींदी आहे छा करे मम्मी असां घर में जॾहिं बि मम्मीअ लाइ महिमान आइन का त पाण महिमान आहियां त मम्मी कॾहिं बि हुन लाइ घुरखी कोन्हे त उन्हनि खे रोटी खाराइण लाइ ऐं मम्मी सभिनि खे ख़ुशी खां दिलि सां रोटी खाराईंदी आहियां हुननि खे ॾिसी करे मां बि उन्हनि मां प्रेरणा वठी करे मां बि सभिनि खे दिलि सां ख़ुशीअ खां मां सभिनी खे रोटी खाराईंदी आहियां रोटी करण में रोटी सभिनि खे ॾियण में मूंखे जेकी ख़ुशी मिलंदी आहे उअ मुखे ख़ुशी ॿिए कंहिंमें ई कोन मिलंदी आहे रोटी करण खां वठी ऐं सभिनि खे ॾियण खां ॾियण ताईं मूंखे सभिनि खे ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं रोटी मूंखे करण में ख़ुशी मिलंदी आहे त पोइ रोटी मुंहिंजी ठहंदी बि आहे त सभु ॼणा पेटु भरे करे रोटी खाईंदा आहिनि ऐं सभु ॼणा तारीफ़ बि कंदा आइन छा करे मुंजी रोटी स्टील सां हूंदी आहे त उहा सुठी बि थींदी आहे